छा इहो स्विगी सर्विस कस्टम जो नंबर आहे मूंखे मुंहिंजे बबुअ जो फस्ट बर्थडे आहे हुन जे लाइ मूंखे ऑडर कराइणो हुओ ऑडर ॾियणो हुओ छा कॾहिं मां पुछी आई आहियां हिते चङनि हंधि ऑडर ॾिनो आहे मां पर हुते मूंखे अघु ॾाढो वधीक थो लॻे तंहिंजे करे मूंखे कंहिं चयो त तव्हां स्विगी मां पुछो स्विगी में घटि अघु ते तव्हांखे ऑडर थी थो सघे तव्हांजो मूंखे पंजाह माण्हुनि जो रोटियुनि जो ऑडर ॾियणो हुओ